بھارت کی اقتصادی ترقی میں کئی اہم صنعتوں اور شعبوں کی نماٮٔی کردار ادا کیا ہے سب سے پہلے کمیونٹی سروشج یعنی عوامی خدمات جیسے تعلیم صحت اور سوشل ویلفیئر نے سماج کے پھلوں فل و بہبود کو بڑھایا دوسرے طرف انفارمیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی یا آئی ڈی کا شعبہ بھارت سے معاشیت کا ایک مضبوط ستون بن چکا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کا روزگار دیا اور عالمی سطح پر بھارت کا نام روشن کیا اس طرح گھریلو صنعتوں اور کنزیومر سیکٹر یعنی شرافین سے متعلقہ آشیا کے صنعت نے بھی ملکی معاشیت کو نئے بلندیوں تک پہنچایا یہ تمام شعبوں مل کر بھارتی معاشیت کو مضبوط خود کفیل اور جدید بنا رہے ہیں